हैलो हां जी हां जी बोलिए वैसे इ'न्ने अवेलेबल ते हैनी हैन बट इक कोई नमां खुल्लेआ रियासी च ईस्ट करियै जित्थै ओह् आई थिंक जैन मंदर दे कन्नै गै कुतै खुल्ले दा ओह् आई थिंक जैनियें ताईं नी ऐ जैनियें दा रेस्टोरेंट ऐ बट मीं इ'न्नी ज्यादा इनफॉर्मेशन नी ऐ पर आई थिंक इक्कै खुल्ले दा होर ज्यादा रियासी च ऑप्शन नी ऐ बस स्टैंड दे कोल ऐ बस स्टैंड दे अग्गें जाइयै तुस खब्बी साइड होई जाह्गे उत्थे इक बोर्ड आना ऐ जैन भोजनालय उद्धर ई मीं लग्गा दा जैनियें ताईं खुल्ले दा ओह् ते उद्धर ई लब्भना तुसें ई जो बी ऐ हां हां हां उ'यै आह्ला उद्धर क्योकि जैनी ना प्याज बी नी खंदे थोम बी खंदे ते ओह् अवेलेबल ऐ उद्धर ई